डेंगू बुखार और मलेरिया भारत में ये जो बीमारियाँ हैं मच्छरों के कारण काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से ले के शहरी क्षेत्रों तक फैली हैं इसके बचाव के लिए बहुत से उपाय किये गए हैं लेकिन क्या है कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है जिससे बचने के लिए सभी को अपने घर के आस पास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए डेंगू मच्छर जो है और मलेरिया का मच्छर जो है वो साफ पानी में पैदा होता है कहीं पर भी पानी को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए खुला है ना ज़्यादा समय के लिए जैसे भी आपके घर में अगर कहीं पे पानी जमा हो रहा तो उसको निकालन चाहिए है न और कहीं कहीं किसी क्षेत्र में जैसे आपके घर के साइड में कहीं ऐसा कोई गड्ढा है जिसमें पानी जमा स्टोर हो रहा है लगातार हो रहा है गंदा पानी है या सा साफ पानी में मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं तो उसकी हमको रोकथाम करना चाहिये और उसके लिए अपने को उसमें या तो कोई दवाई डालना चाहिए या तो उसमें ऐसा है कि कोई छिड़काव कर देना चाहिये दवाई का जिससे कि मच्छर पैदा न हों मच्छरों को रोकने के लिए अपने घर में नीम कि पत्ती इसका धुआँ करना चाहिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा रखे कोई भी गंदगी न होने दें इसकी बात ये है कि इससे अच्छा तो ये है कि अब अपन अपने लिए खुद ही करें क्योंकि क्या है कि गौरमेंट तो ऐसा कर ही नहीं सकती घर घर आ के कुछ करें तो इसकी रोकथाम अगर अपन अपने स्तर पे करें तो काफ़ी अच्छा और बच्चों को ज़्यादा सेफ रखे बच्चों को नेट में सुलाएं जिससे कि मच्छर बच्चों को ना काट पाये